जों जोंनि बा आंनि देहाखौ जोथोन लाखिनो थाखाय मावनाय दांनाय मावनाय दांनाय आरो बेफोरजों मोजां लाखिनो हायो नाथाय जों गोदोनि निखौ जों बारा मिनथिया दानि मानि दानि बोथोराव जोङो मावनाय दांनाय गासिबो खामानियाव मावनानै जोंनि देहाखौ जोङो मोजां लाखियो आरो जोंहा बेबायदि स्मार्थ अवाटजोंबो जोंहा बाहायनाय नेम गैया जों बेफोरखौ मिन्थिफेरामोन दानि बोथोरावसो बेयो जोनोम जानाय बादि जोङो सानो आरो दा जोङो जोङो खामानि हालएवनाय हालएवनाय आलि खोनाय बिदिजोंनो बन सिननाय बायदिसिना खामानियाव बाहायनानै जोङो जोंनि देहाखौ लाखियो आरो जोंहा समायनि खोथा गैया समायनि खोथा गैया दसे ओरैनो जाखांनानै उन्दुग्लांबा उन्दुग्लांबाय उन्दुयाबा जोंहा रेस्ट गैया खामानि मावनाय थाबायनाय जायखिजाया खामानियावनो आरो जोङो बारि बागानाव मैगं थायगं गायनाय दानि बोथोराव सुबुंफोरनि देहा सोलेराव बिराद बेमार आजार हाबनानै थायो मानो होनबा जोंनि आबादानो आबाद मावनायानो गिलु बालु मुलि होनानै जोङो बानायनाय जायो दा बेफोरखौनो जों जानानै जोंनि देहाया नोरजिया जालाङो लासैनो दा बेफोरखौ जों हमथानोबो हाया नाथाय बोथोरानो थिनबायब्ला मावग्राफ्राथ' मावनानै थाखा फैसा रां रुपा खामायनो थाखाय बेफोरनि थाखायनो मैगं थाइगं जेखि आबाद मावा मानो बैगानिक फददथि मानि हासार मिदिसिन हासार फोरजोंनो दानो माव दानो जेन'बा साननै सानथाम एबा एक सफथाजोंनो जोङो मोनजानो हायो मोननो हायो दा बेफोरखौनो जोंनि सुबुं माहारिफ्रा आबाद मावनाय दांनायखौ बेफोरखौनो होनानै दा फाननाय मानाय रां खामायनो थाखाय बेफोरखौ मावनानै मानि देहाफ्राबो नस्थ' जालांबाय आरो टाउन नोगोरनि जोंनि गामियाव थानाय मानसिफ्राथ' जोङो मोजां मोजांसो जानाय बाहायनानै मोजां लाखिबावनो हायो नाथाय टाउन सहराव थाग्रा सुबुंफ्रा जेखौ बाजाराव फानो बेखौ जायो माबे मोजांसिन माबे गाज्रिसिन बिसोर बेखौ मिथिस'या नाथाय बिसोरनो मोजां हाननानै बायना लांसै जाहैसै उनाव लासैनो देहाखौ नाख्रेबलांसै बा नोरजिया जालांसै बेमार आजार जालांसै दा मा बुंबावनो आरो बिदिनो देहा लाखिनायाव जोंनि गामिनि सुबुंफोरासो देहाखौ मोजां खालामनानै लाखिनो हाबावो टाउन सहरनियाथ' ओरैनो मोजाङाव लाखिनो हाया बिसोर जानाय लोंनायानो सब मेडिसिन दा जोङो जायो जोङो गामियाव थानाया निजिस्थ' आबाद मावगोन माइ माइरं बबे जोंना मोजां गामिना मैगं थाइगं बाबो जोङो गोबोर हासार होनानै जायो जोङो दा देहाया बावहाय गामि ओनसोलनि सुबुंफ्रा एसे मोजां देहा लाखिनो हायो नाथाय टाउन सहरनिया खुनु मोजां देहा लाखिनो हाया बिसोर मानि गासिबो मेडिसिनजों बानायनाय मुलि होनानै फाननाय बेफोरबायदि मैगं थायगं आरो माइ माइरंबाबो मिडिसिन होनायफोरखौ सो बिसोर जायो बेनो